औ सोरमोनथाय ए ओमफ्राय मा खबरमोन अमायाथ' दङ मोनहाय दासो दैज्लांआव जानाय माबायाव ओ आदा माससो जाबाय आरो ओमफ्राय आदार जायाखैमा आदा मासाव आदार जायो नामा माबायावसो जायो बिसदिनसो जाबासो ओमफ्राय मा खबर अमायाथ' नांगौ माने नोंथ' नेनांसिगोनसोना दासो माबा जादों आदामासआनो जाबावाखैनो खोमा नोंथ' खमावबो देरमाससो नेनांगोनखोमा देरमाससो बासो मोजां जायो फाननो आंनि अमाया साइज जाया जायो खथ' आदार होयो आं सानसेआवनो खनथाम गाहामआरो आदुम्ब्रा बिलाइ दाननानै होयो आङो जि थाखो थाखो होयो आं दानिफ्रायनो फेन्दा गिदिर गिदिर बिखं रोजा रोजा मोजां मोजांथार दामखौनो गिगोनखोमा नोङो दामखौनो गिगोनखोमा नोङो आङो बुरजा होनथारगोनथ' आं थिन हाजार सारिथिन नङाबा फानाहाय बिदिबाथ' मोजां आंहाबो हाथायाव लांनो गगोन आयौ एफा बुरजा नांगौ नोंनो दसथा दङ

ए मेख्ला मेख्लिबाबो लांजोबगोन नोङो थेफा थेफिबाबो लांजोबगोन ए जोबोद मोजां ए औ औ नङाबा बोरैथो एखे होजानोना

दे होनबालाय आङो बै सोरबा सोरबाबो बिलाबायनो नागिरदोंमोन नालाय आङो होनबालाय जाखाबाय बिखाबाय होननानै बुंनोसै आरो औ बाहेनाखौनो होग्रोदो नोङो नङाबा गुन्दै बायनोबो नांगौ नालाय मोजांबावसो बिदिबाथ' बिदिबाथ' जाथारबायसो आंनो एक हाजारसो होफैग्रोदो

आयु सोरबा बाहेना होखालायनाया फेलें खालामो नामा आं बिदि मानसि नङाहाय बिदि थगायलाबायग्रा मालायखौ थगायजाला बायबावोसो एखमबा एंखुरल' एंखुरल' दिंखियाखौनो सानफ्रोमबो मनासे खायो आङो ओमफ्राय एंखुर एसे होनोसै होद साइज जायो भिटामिन सो आयं दिंखियाया आयै थास'खौनो होग्राफोरनानो मोजां मोजां दं मालाय असक मोना जा थास' होनायानो मालाय सख्ल' बख्ल' मोजां मोजां बावसो आदार हिसाबावसो अमा देरनाया मालायनि खोथाखौ लानो नाङा मालायनि खोथाखौ लानो नाङा आवलुरि जायो दोनलायलायनोसै होद बारा जायाखैखोमा आं मिन्थिला हाय र' दोननोसै होनबालाय जेबो गोबावजों लोगो मोननाय गोबावजों रायज्लायनाय गोबाव रायज्लायजायो हाय जाबाय